आज हम कहना चाहेंगे कि पूजा के लिए जो सांस्कृतिक प्रथाएँ हैं वह जैसे दीपावली है छठ है इसमें सभी पर्वों में लोग अलग अलग ढंग से उनकी नियम उनका जो व्यवस्था है लोग करते हैं जैसे दीपावली में लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं गणेश जी की पूजा करते हैं धूप अगरबत्ती जलातें हैं और लोग चारों तरफ अपने घर में दीप जलातें हैं यह केवल एक घर में ही नहीं पूरे गाँव गाँव में पूरे देश भर में यें दीप जलाने का प्रथा बना हुआ है आज से नहीं यह बहुत पुरानी बात है छठ पर्व में लोग एक माह पूर्व से उसकी तैयारी करते हैं घरों की सफ़ाई करते हैं और पूजा के लिए कुछ ऐसे पकवान हैं जो चढ़ावना के रूप में प्रसाद के रुप में बनाया जाता है जितने भी फल है सेब केला अंगूर नाशपाती बेदाना ईख नींबू इत्यादि ये सारे प्रसाद के रूप में लोग इक्कठा करते हैं और एक नए बर्तन में लेकर जहाँ नदी तालाब होता है उसके किनारे वहाँ भी सफ़ाई की जाती है वहाँ सजाया जाता है और लोग वहाँ जाकर के पानी में जाकर के लोग वहाँ अपने सूर्य देव से आराधना करते हैं अर्घ देतें हैं इस तरह उस पूजा को लोग पूरा करते हैं अर्घ को पूरा करते हैं पुनः यह समय अवधि पूरा होने पर सूर्योदय होने पर लोग अपने अपने घर पुनः वापस चले आते हैं इस तरह यह पौराणिक प्रथाएँ हैं पुरानी प्रथाएँ हैं जिसे लोग शुरू से आज तक मानतें आ रहे हैं हमें आशा भी है कि आगे भी लोग इस तरह के पर्व प्रथाएँ अपनाते रहेंगे और खुशी से मानतें रहेंगे